हाथ से बनाई गई चीजों का भाव बहुत ज़्यादा होता है जो मसीन से बनाई गई चीज़ों से कई मुकाबले बहुत जादे अच्छा होता है और मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को अपने हाथ से बना के कार्ड और बहुत सारे लोगों को पेंटिंग बना कर दिया है जैसे हम पहले तो न्यू इयर को ही बहुत सारे लोगों को कार्ड बना कर देते ग्रीटिंग कार्ड का नाम दिया गया है जिसको जिसमें हम अच्छा अच्छा उनके बारे में लिखते हैं दोस्तो में देते हैं पापा को देते हैं मम्मी को देते हैं और बहुत सारे लोगों को देते हैं जिसमें उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं और बहुत सारे लोगों को खुश करने के लिए वो कार्ड दिया जाता है और जिससे लोग प्रसन्न होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और मैने तो अपने लाइफ में अपने पापा को पेंटिंग बना के दिया जो हाथ से दिया पेंटिंग्स बनाने हाथ से बनाने वाले पेंटिंग की कीमत मसीनो कि पेंटिंग से ज़्यादा होता है और जिसमें अपनी सोच अपनी मेहनत लगी होती है जिससे लोग बहुत ज़्यादा अपनाते हैं अपने घरो में लगाते हैं अभी हाल हीं में एक लड़के ने हमारे क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी कि पेंटिंग उनको बना के गिफ्ट की है जिसे उन्होंने बहुत पसंद किया है उन्होंने उसको अपने घर ले दीवार पर लगाने का फैसला किया है जिससे वो उस पेंटिंग को रोज देखेंगे और उसकी मेहनत को याद करेंगे जिससे वो लड़का बहुत खुश हुआ है और उसे बहुत प्राउड फील हुआ है कि मैंने अपने पेंटिंग से देश के एक क्रिकेटर का नाम रौशन कर दिया है और और उस लड़के का नाम भी बहुत रौशन हुआ है जिससे उसकी पेंटिंग कि बहुत तारीफ हो रही है पूरे देश में और पेंटिंग मैंने हाथ से बना के अपने पापा को एक बार पेंटिंग दिया था जिससे वो बहुत प्रसन्न हुए थे और मेरे को घुमाने ले कर गये थे उस टाइम पर और यहीं बगल में हमारे एक लोग हैं वो बहुत अच्छा पेंटिंग बनाते हैं जो उनकी दुकान भी है यहीं गाजिपुर में इसमें अच्छी अच्छी आकृति बनाते हैं फूल पत्तियाँ बनातें हैं अच्छी अच्छी रंग भरते हैं बना कर अच्छे अच्छे पेंटिंग पर और और बहुत सारे चीज़ों को बना कर वो अच्छे दाम पर उसको बेचते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं पेंटिंग बनाने से हम किसी चीज को समझ सकते हैं जैसे कोई सुन नहीं सकता है तो हम पेंटिंग के द्वारा उसको वो चीज समझा सकते है कि वो चीज कैसी है क्या देखने में है कैसा हैं तो उससे वो समझ जाएगा जैसे छोटे बच्चों को ज्यादातर हम पेंटिंग के द्वारा हीं सिखाते हैं और जिससे वो सीख जाते हैं आसानी तरीके से जिससे वो बोल नहीं पाते हैं तो उनको दिखा कर समझा जाता है कि ये पेंटिंग में जो बना है वो ये है उनका नाम ये है और जिससे वो आसानी से समझ जाते हैं और बहुत सारे चाइल्ड चिल्ड्रेन स्कूल में पेंटिंग के द्वारा ही समझाया जाता है छोटे छोटे बच्चों को टी वी के द्वारा समझाया जाता है टी वी के अंदर जो कार्टून आता है उनके द्वारा समझाया जाता है इससे वो बहुत आसानी से समझ जाते हैं और कार्ड बना कर देने में जब हम कार्ड बनाते हैं किसी टीचर को कार्ड देते हैं तो वो बहुत खुश होता है उनके बारे में कुछ बाते लिखते हैं कुछ अपने बारे में बाते लिख कर देते हैं और बहुत सारी बातें उसमें नोट कर के उनको देते हैं जिससे वो भी खुश होते हैं और उनको कार्ड देते हैं उसमें बातें अच्छी अच्छी लिखते हैं और उनको बहुत ज्यादा प्रसन्नता फील होती है अच्छ लगता है उनको की चलो हमारा सिखाया हुआ बच्चा कहीं तो आगे बढ़ा और जिससे हमें भी गर्व प्राप्त होता है